وعلیکم السلام رحمتہ اللہ برکاتہ جی ہاں بول رہے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ کون بول رہی ہیں جی بتائیے جی بتائیے کیا بات ہے جی بتائیے کیا بات ہے جی اچھی بات ہے اب سے ایسا نہیں ہوگا جی ہم تو کوشش کرتے ہیں بچے ایسا غلطی کر دیتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا ہم ہمیشہ بڑوں کو سکھاتے ہیں چھوٹے بچے لوگوں کو کہ ایسا غلطی نہ کریں ہم بچے لوگوں کو دیکھتے ہیں جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسے کرتے رہتے ہیں بچے جی کم خرچ ہوں گے اب ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ پانی کم خرچ ہو کچھ بچے ہوتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں کہ منع کرنے پر بھی نہ مانتے ہیں بدمعاشی کرتے رہتے ہیں ہم اچھے ہم سمجھائیں گے کہ پانی اتنا خرچ نہ ہو ٹھیک ہے وعلیکم السلام